असांजी सिंधीअ में तमामु सुठियूं सुठियूं कलाऊं आहिनि ऐं असां मेलनि में ऐं घुमंदा आहियूं फिरंदा आहियूं नचंदा आहियूं डांडिया कंदा आहियूं ऐं हीअं शादियुनि में बि लाॾा ॻाए करे ख़ूबु डांस करे मौज कंदा आहियूं तमामु धमाल मचाईंदा आहियूं ऐं हीअं ई पंहिंजे बारनि खे बि हाणे प्रे प्रेरित कंदा आहियूं कि जीअं सभिनी असांजी संस्कृति खे हिसाब सां बि जीअं झूलेलाल मेलनि में वञनि ऐं हुते जे प्रोग्रामनि में भाॻु वठनि ऐं सभु ऐं डिबेट वग़ैरह सिंधीअ में ॻाल्हाइण कीअं सिंधी ॻाल्हाइबी आहे हुन में भाॻु वठण हुन में बढ़ी करे हिसो वठनि ऐं डांस पंहिंजी संस्कृति जो डांस डांडिया ऐं जेको बि सिंधी झूलेलाल जी जेको बि पूॼा आहे आरिती आहे हिकु पंहिंजी सभ्यता आहे हुनखे सिखनि ऐं अॻियां वधाइनि ऐं हीअं ई शादीअ में बि असां लाॾा ॻाई करे ऐं तमामु सुठी तरह सां डांस वांस करे प्रोग्राम खे तमामु मौज कंदा आहियूं ऐं शादीअ में बि तमामु मस्ती करे सभु सभु बारनि सां गॾ बि बारनि खे बि तमामु आनंद ईंदो आहे पंहिंजी संस्कृतीअ सिखण जे करे अॻियां वधण जी कोशिश करण पिया अॼुकल्ह बार ऐं हुननि खे बि मेलनि में बि सुठो लॻंदो आहे ऐं हुननि में बि भाॻु पार्टिसिपेट कंदा आहिनि जेको बि प्रोतियोगिताऊं थींदियूं आहिनि हुन में हिसो वठी करे ऐं तमामु सुठी तरह सां भाॻु वठंदा आहिनि ऐं जितंदा बि आहिनि ऐं हुननि में हुननि खे ईनाम बि मिलंदो आहे इअं ही पंहिंजी सभ्यता खे असां अॻिया वधायूं पिया